میں اسلام مذہب کو فالو کرتی ہوں کیونکہ میری رائے میں یہ بہت امن پسند مذہب ہے اور یہ ہم کو ایک ہونے کی بات کہتا ہے اور تمام انسانیات کی بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اسلام کی سخاوت کو دکھانے والے کچھ اہم اسلامی واقعات یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا پورا حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے صدقہ کرنے کے کہا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ لے کر دے دیا نبی پاک نے پوچھا آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہے جب مدینے کے لوگ پانی کی قلت سے پریشان تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے ایک کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اس طرح وہ لوگ جو پانی خرید نہیں سکتے تھے انہیں مفت پانی ملنے لگا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ نے اپنے روزہ کھولنے کے وقت اپنے کھانے کو ایک مسکین ایک یتیم اور ایک اسیر کو دے دیا یہ واقعہ سورہ النساء میں بھی ذکر ہے جو اسلام کی سخاوت کا بہترین مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو چھپ کر شہر کے غریبوں کے حالات معلوم کرتے اور ان کی مدد کرتے تھے ایک واقعے میں انہوں نے اپنے کندھوں پر آٹا اٹھایا اور ایک غریب عورت کے گھر تک لے گئے جو بھوک سے پریشان تھی نبی پاک نے ارشاد ہے آپ نے اپنے سے کوئی اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے یہ حدیث اسلام میں سخاوت اور دوسروں کے لیے فکر کا اہم پیغام دیتی ہے ان واقعات سے اسلام میں سخاوت خدمت خلق اور دوسروں کے لیے قائم رکھنے کی تلقین ہوتی ہے